शिक्षा पर पिक्चर देखते हैं जो बहुत अच्छी लगती है जैसे बाग़बान है ये बहुत अच्छी पिक्चर है सब बड़ों को किस तरह रखा जाता है किस तरह आदर भाव से ये करते हैं उनको पैसे के लिए नहीं वो करते हैं और जब पैसा आ जाता है तो उनको सब अपना अपना कहते हैं इस तरह मुझे जो है मनोरंजन वाली मनोरंजन वी हो जाता है और साथ में अच्छी शिक्षा भी मिलती है इसी तरह मुझे बच्चों की पिक्चर भी बहुत अच्छी रहती लगती है जैसे तारे ज़मीन पर वैसे बच्चों के लिए जो इस तरह के बच्चे जो कमज़ोर होते हैं उनको पढ़ाई के लिए किस तरह प्रयत्न किया जाता है और कैसे अलग से टाइम दिया जाता है इस तरह मुझे वो सब की चीज़े पसंद है